पुराणे ज़माने में सिंधी गाना सिंधी नाटक सिंधी खेल अक्सरि ॾिसण लाइ मिलंदा हुआ टीवीअ में रेडियो में इहे सभु प्रोग्राम नंढे रूप में हुआ हुन वक़्त में जीअं सिंधी खेलनि जी संख्या ॾाढी घटि हुई गाना हूंदा हुआ ऐं सिंधी माण्हू असांजी क़ौम जा ख़ासि करे सिंधी नाटक कंदा हुआ जॻह जॻह ते नाटक थींदा हुआ जे कटपुतली वग़ैरह जा बि कुझु अहिड़ा नाटक सिंधी में हूंदा हुआ पर उन जी संख्या ॾाढी घटि हुई ऐं सिंधीअ जे प्रचार प्रसार बि घटि हुओ हाणे वक़्त बटिजी वियो हिनमहिल जीअं पुराणे ज़माने में हिकु या ॿ या टे अखबारूं हूंदियूं हाणे चङनि शहरनि में सिंधी अखबारु छपजनि थियूं सिंधी लेख सिंधी नाटक नाटक रेडियो त हाणे लॻभॻि आहे कोन टीवीअ में यूट्यूब में सर्च कयो गूगल सर्च कयो त सिंधी खेल सिंधी नाटक ईअं इन जी संख्या ॾाढी वधी वई आहे सिंधीअ जो प्रचारु प्रसारु हाणे वक़्तु अनुसार बदिलिजी वियो आ ॾाढो वधीक थी रहियो आ ऐं सिंध जी जीअं संख्या वधे थी उन जे हिसाब सां इहे असांजा छपियलु लेख ऐं नाटक खेल इन जी संख्या बि वधी रही आहे ऐं माण्हुनि जो शौक़ बि आहे सिंधीअ खे वधाइण जे लाइ सिंधीअ जो रुझाण बि आहे इन तरीक़े सां वक़्त जे अनुसार चङो बदिलाउ अची वियो आहे सिंधी भाषा वधे थी ऐं वधंदी रहंदी